بہت سارے بڑے تقافتی اثرات نے بہاڑ کے تاریخ کو تشکیل دی دیا ہے کھاش طور پر جب ہم لوگ بہار کے تاریخ میں ثقافتی اثرات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہار کے اندر بہت سارے بڑے بڑے مذاہب دیکھنے کو ملتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اور بڑی بڑی تعمیلات یہاں پر موجود ہیں یہ سب ہمارے بہار کے تاریخ کو تشکیل دیتے ہیں اور اس تشکیل کی وجہ سے بہار کے ثقافتی اثرات میں بہت زیادہ اثر پڑا ہے اور ہمارے شعبہ بہار کے اندر ان ساری چیزوں کا تشکیل دینا ایک اہم مشائل ہے تو جب ہم لوگ ان اثرات اور ان ثقافتی ورشوں کے اندر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بہار کے اپر فخر فخر ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہمیں وہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہندوستان کے دیگر شعبوں میں نہیں نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے مشائل بہت ساری چیزیں وجود میں نظر آتی ہیں اور خاص طور پر بہار کی تاریخ اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں جس پر ہمیں ناز اور فخر ہے